हमारा भारत देश अनेकता में एकता वाला है यहाँ का पानी यहाँ की हवा सबसे शुद्ध मानी गई है दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे भारत देश की माटी हमारे देश का जो पानी है वह अमृत के समान माना गया है किन्तु वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण के कारण जो वर्तमान में हमारे देश के नागरिक हैं वो इसकी महत्ता समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार वन का क्षरण कर रहे हैं भूमि का क्षरण कर रहे हैं तथा नदियों का पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं इस कारण से हमारे देश का जो पानी है वर्तमान समय में वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है हवा भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्तमान समय में या तो हवा बहुत तेज चलने लगती है और कभी कभी वायु यहाँ पर बिल्कुल धीमी मात्रा में यानी लगती ही नहीं है कि यहाँ हवा है ऑक्सीजन की कमी होते जा रही है हमारे देश में ये ओजोन परत के कारण भी हो सकती है लेकिन जब हमारे देश में इस तरह का वातावरण हो रहा है प्रदूषण हो रहा है तो यहाँ हवा का और पानी का दोनों का ही रूप अलग दिखाई दे रहा है पानी हमारे देश में हम देखते हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ पे ऋतुएँ बटी हुई हैं चार चौमासा बोलते हैं उसी में पानी है लेकिन अब वर्तमान समय में ग्रीष्म ऋतु में भी हम पानी के आसार दिखाई देते हैं और जब हमें पानी की आवश्यकता होती है हमारे कृषि के लिए हमारे किसान भाइयों को पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं गिरता और इसका मेन मुख्य कारण यही है कि वर्तमान समय में प्रदूषण बहुत अधिक फैल रहा है जिसका कारण कुछ भी हो सकता है किसान खुद स्वयं अपने पैरों से अब पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो भूमि को नष्ट करते हैं और नरवाई जैसे कार्य कर रहे हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है हमारे देश का वायु और हवा हवा यानी पानी और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ही आवश्यक है मनुष्य के लिए किन्तु वर्तमान समय में दूसरे देशों से तो ये काफ़ी मात्रा में ठीक हैं लेकिन हम अपने पैरों अपने हाथों से इसपे लगातार प्रदूषित कर रहे हैं और ये हमारे को नहीं करना चाहिए